व्यवसाय के बारे में हम लोग जैसे गाँव में रहते हैं मच्छली पकड़ने के लिए तरह तरह के उपाय मतलब कर सकते हैं गाँव में हम लोग गाँव में मछली पकड़ने के लिए पहले जैसे अगर तालाब वग़ैरह जो है खुदवा देते हैं फिर उसमें मच्छलियाँ पालते हैं मच्छलियाँ पाल के तरह तरह के उसमें जैसे मछली को चारे के रूप में केंचुए एचुए को दिए जाता है वह और सब कुछ मच्छलियाँ खाती हैं और तैयार होती हैं इसमें कुछ ऐसी मच्छलियाँ होती हैं जो गाँव गाँव में अक्सर जो है तालाब के माध्यम से गाँव में जोड़ दिया जाता है जिससे पानी बह बह के गाँव में आता है मतलब बहता रहता है और मच्छल मच्छलियों वाले तालाब से जोड़े रह गए हैं जोकि काफ़ी नहर से जोड़े जाते हैं जो जो कम ख़र्च में भी मच्छलियाँ उसमें आकर रुक जाती हैं तो हम लोग मच्छलियों को पकड़ते हैं मक मच्छलियों को पकड़ने के लिए हम लोग जाल या जो है कटिए का भी प्रयोग करके मच्छलियों को पकड़ते हैं जोकि अन्य व्यवसाय के मुक़ाबले मछ मच्छलियों में कम लागत भी लगती है एक बार जैसे तालाब को खुदवा देते हैं उसमें मच्छलियाँ पाल देते हैं जो कि कम स कम लागत में तैयार हो जाती हैं जैसे अन्य व्यवसाय है मुर्ग़े मुर्ग़ा उर्ग़ा के व्यवसाय कारते हैं लोग तो उसमें क्या है कि वे लोग वहाँ समय समय पर दवा और क्या बोलते हैं पानी मतलब दवा और जो दाना दुन मतलब हर चीज़ उसमें डालते हैं उसके लिए अलग से एक रु मतलब उसका घर भी बनवाते हैं जो

लागत ज़्यादा जाती है और मछली के लिए तालाब खुदवा के उसमें मछली डाल देते हैं बस पानी भरते हैं और मच्छलियों का व्यवसाय उसमें आसानी से हो जाता है जो कम पैसे में होता है जो कि काफी अच्छा व्यवसाय माना जाता है और मच्छलियाँ तालाब में जितना पानी रहेगा उतनी आसानी से भी बढ़ सकती हैं यह मछ मच्छलियों के मार्केट मच्छलियों का मार्केट भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है जो आगे भी अ अच्छा है हम लोग मछली मछली को पा पालते हैं और उसको पकड़कर मार्केट में ले जाते हैं जो कि अच्छे रेटों में मच्छलियों की क़ीमत है आज मच्छलियों की खपत हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं गाँव गाँव हर मतलब मतलब गाँव गाँव घर घर में हर लोग मच्छलियों को पकड़ते हैं और खाते ब खाते हैं